बारिफ्राव मैगं फोबाबो मैगं गायबाबो मोसौ मोसा दिगदार खालामो अमाफ्रा उरलाबायो बोरमाफ्रा जालाबायो बेफोरखौहाय बारि बेरा दुमनानै बा मुसारि सोंनानै होथे होथा बा खालामाबा मोसौ मोसाफ्रा बिदिनो अमाफ्रा बोरमाफ्रा नसथ' खालामफैयो मैगंफोरखौ मोनजानाय नङा मानसि जोथोन खालामाबा आदर लायाबा मैगं थाइगंखौबो मोनजानो नागिरा बिदिनो मैगं थाइगं फिथाइ थायबाबो इसे मुलिफोर सारनानै होआबा मोनजानो नागिरा थामफै बेरेफ्रा सुनानै नसथ' खालामो बेफोरावबो मुलि सारनांगौ जायो आरो बेरा दुमनानै दोननांगौ जायो बारि बेरा आरो माइ गायबाबो बिदिनो सर'गा मोखांफ्राव गायबा बा लामा मोखांफ्राव गायबा बेफोरावबो मुसारि बा बेरा होथेहैनांगौ जायो नङाबा माइफोरखौ मोनजानाय नङा अब्लाबो बोरमाया बेराफोरखौ उरसिनानै जाहैबावोसो माइफोरखौबा फिथाइफोरखौ लोगोसे मुसारि होथेनानै दोननांगौ नङाबा मोनजाया मानसिनि सायावसो बेफोर आबाद मावनायफ्रा आदर खालामनायफ्रा मानसिया आदर खालामाबा मोना आरो मैगं थाइगंफोर जाबाथ' नोङो फिथाय सामथायफ्रा थायोबा जिंका फोरलाफ्रा थाइयोबा लाफाफ्रा जायोबा ग्लाब ग्लाब मुलाफ्रा जायोब्ला बेफोरखौ जों फाननोबो मोनो आरो फाननानै गुबुन खरसा लाबोनो मोनो संख्रि बानलु बेफोरखौ दस्रा मैगं थाइगंखौ सोलाय सोल' खालामनानै लाबोनो मोनो नोंनि न'आवथ' सब खिसु' आबादानो बा मैगंफ्रानो थाजोबा नालाय ओंखायनो बेफोरखौ आदर खालामनांगौ मानसिया आदर खालामाबासो मोनजायो दाव अमा मोसौ मोसा बेफोरखौ नायनांगौ बेंनांगौ नङाबा मोनजानो नागिरा मानसिनि सायावसो सब आदरानो मावनाय दांनायानो बानाय मोजोमनाय बाबाथ' मोनजाला मोजोमबा मोनजागोन नों मावबासो मोनजायो नालाय मैगं थाइगंखौबो बेनिखायनो गोसो होनानै सब खिसु खामानिखौनो मावजोबनांगौ